हलो हरी ओम जय झूलेलाल

अरे वाधायूं हुजनव लखें लखें किरोड़े किरोड़े हां कॾहिं मङियो अथव हां हा हा ईअं सुठो सुठो कॾहिं वञिणो अथव हा हा अर्जंट मूंखे घणेई कमु पियो आहे सिलाईअ जो दादी ईअं पोइ भला हिकु ॿ मूंखां सिॿायो हिकु ॿ तयारु वठो अॼुकल्ह फैशनेबल तयारु वठो न जी फिटिंग न थी अचेव हा इहा ॻाल्हि आहे तव्हां मुंहिंजो हथु तव्हांखे वेही रहियो अथव न हिकदमि फिटिंग सां हा हा ईअं त भला ॿुधायो पोइ पैटर्न न रखाइजो ॾिसो तव्हांखे तकिड़ा खपनि न तव्हां चओ मूंखे नमूनो रखी ॾियो त उनमें वरी टाइम लॻंदो न ईअं ईअं पोइ मु हा हा ईअं भाई घोटु माउ चमकी बीहे चिमको हा हा हा पोइ हा नी फिटिंग हा हा त झटि में झटि खणी अचिजो छो की आहे न मूंखे ॾाढो कमु पियो आहे मथों हाणे विहांव सभिनीनि जा आहिनि न सभु दादियूं मूंखे ॾेई वयूं आहिनि त पोइ तव्हां खे जहिड़ो पैटर्न जहिड़ो नमूनो खपेव उहो सभु जांच करे ऐं खणी अचिजो त मां तव्हांखे ठाहे ॾियण जी कोशिशि कंदसि हा हा न न सुठे सां ई ॾींदमि घोट माउ जो वॻो थोरी बिगाड़णो आहे उते बि मुंहिंजो नालो करिणो आहे तव्हां जे सेणनि में पुछंदा त सही न की भई कंहिंखां सुभायो अथव सुठो थो लॻेव त मूंखे पंहिंजो नालो कान्हे ख़राबु करिणो न न तव्हां बेफिक्र रहो ईअं हा न न मुंहिंजा कारीगर ॾाढा ई सुठा अथव तव्हांखे झटि ठाहे ॾींदासीं ठीकु आहे सुबुह जो हा सॼा वड वॻा तव्हां पाण सां खणी अचिजो ठीकु आहे ठीकु हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल कोई ॻाल्हि कान्हे